दासानदि बियनिख्रइबो बांसिन बाहाय जानाय स्मार्ट फननि एपफोरानो जादों इउटुब हवाट्सएप गुगोलपे फनपे पेटिएम आरो बायदि बायदि दा इउटुबनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गियानफोर जोङो मोन्नो हायो लोगोसे इउटुबजों जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइबो लानो हायो आरो इउटुबाव जोङो बायदिसिना नुथाइफोर जोङो नुनो मोनो जेरैहाय नुथाइफोरा जादों जोङो सोलोंथाइनि फारसे नुथाइ जोङो दावबायनायनि फारसे नुथाइ लोगोसे गोबां रोखोमनि खेला गेलेनायनि फारसे आरो बायदिसिना गियानफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो मोन्थिनो मोनो आरो इउटुबजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि एन्टारटेनमेन्ट लानो हायो जायनि जाउनाव इउटुबा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जानानै फैदों जायनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायै बा रोङै फोरखौ जोङो इउटुबाव नायनानै सोलोंनो हायो आरो हवाट्सएप हवाट्सएपनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोन्नो हायो जायनि जाउनाव जोङो गोबां रोखोमनि जथुम जायफोर जथुमनिनि गेजेरजों ग्रुप बानायनानै जों खौरां लाहरलायनाय मोजां गाज्रि बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा सावरायलायनाय गुबुन पारसनजों गुबुन पारसन जोङो कनटेक्ट लाखिलायनो हानाय बैफोर बायदिखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे जोङो गुगोलपे फनपे गुगोल पेनि गेजेरजों जोङो राङारि बा लांलाय लाबोलाय गोबां रोखोमनि जोङो मुलाम्फा जायो बा गुगोल पेनि गेजेरजों जोङो सोरनोबा रां हरनाय सोरनिफ्रायबा लां लाबोनाय आरो टि भि इलेक्ट्र'निक्स बायदिसिना मुवा बेसादफोरनि फैसा दाहार हरनाय लाबोथ'नाय बैफोर खामानिखौबो जोङो नुनो मोनो